क'क्राझार जिल्लानि जुनिया आरिमुआरि आदब होन्नानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै बुंनो हायोखि बेवहाय दख'ना दख'नायानो मेन होन्नानै बुंनो हायो दख'नायानो गाहाय बे जिल्लायावहाय दख'नाखौ सिगांनिफ्रायनो दाबोबाय थादों दानानै गानदों आरो फालांगियावबो बाहायनो हादों गुबैयै बर'नि गुबै दख'नाखौ मोन्नाय जायो बेवहाय दानाय जायो जेरैहाय खुन्दुं आवहाय मार होनानै मोनसे मार गोनां दख'ना दिहुनो आरो बर'नि गुबै दख'ना जेरै दावराय मोख्रेब फारौ मेगन आगर गुबै बिदिनो गोबां रोखोमनि दख'ना फोरखौ बेवहाय बानायनाय जायो बेवनो गासैबो रोखोमनि दख'नाखौ मोनजोबनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बेलेग दाब दाब जायगायावहाय दाब दाब ओनसोलावहाय हरनाय जायो आरो क्राफ्टनि खोथा होन्नानै बुङोब्ला क्राफ्टनि आदबावथ' जोङो सरासनस्रायै डाइरेक्टलि बुंनो हायोखि बेवहाय उवाल उवालावहाय माइखौ सौनानै माइरं दिहुन्नानै जाबोयोमोन सिगांनिफ्रायनो बे मानो होन्नानै बुङोबा गोदोनि सुबुंफोरा मिलफोरखौथ' बाहायनो रोङामोन जेराव उवालाव देनाय माइया गोथावसिन बा गोदैसिन जायो होन्नानै सान्नानै लायोमोन बेबायदिनो आरो जों बेखौ बेबायदिनो सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बेफोरखौ गोदान मोनसे उनजोलैनो फोरोंलांनो बा दिन्थिलांनो थाखाय जोङो जोङो बेखौ खाथियावनो लाफानानै बा माबादि खालामो माबादि देयो बेखौ नायै नायै फोरोंलांनाया मोजां बेबादिबासो जोंनि आरिमुवाबो थागोन बेबादिनो जोङो लाखि लांनो हागोन